अॼुकल्ह जा ॿार सिंधी गल सिंधी हुननि खे अचे नथी सॼो टाइम इंग्लिश में पिया ॻाल्हाइनि गुड मोर्निंग इहे सभु ऐं असां चाहियूं था त असांजा ॿार सिंधी ॻाल्हाइनि सिंधी में सम्झनि सिंधी में उथनि वेहनि पर मॉडन ज़माने ॾिसी करे हुननि खे सिंधी असां कोशिशि था कयूं हुन खे सिंधी सिखारण लाइ ऐं से असांजे इलाइक़े में हिकु सिंधी स्कूल आहे हुन में बि सभु भाउ ॿार मिक्स पढ़ंदा आहिनि असां चाहियूं था त सिंधी खे बि वधि में वधि एहिमियत ॾियो ॾिनो वञे

ऐं अंग्रेज़ी में जेको ऐं एंग्रेज़ी में हर को ॿार तो ॻाल्हाइ असां चाहियूं था त हूं सिंधी में ॻाल्हाइनि सिंधी ॻाल्हाईंदा त न सिंधी सिखंदा सिंधी जो बि वाधारो थींदो